हैलो तुसेंगी अज्ज अं'ऊ जेह्की अपनी इक्क साल दी परानियां यादां उं'दे बारै च सनाना चाह्न्नी आं ते मेरियां इक्क साल दियां परानियां यादां हैन कि में इक्क साल पैह्लें ते कॉलेज़ में जेल्लै ज्वॉइन कीता हा ते उस टाईम दा मिगी इं'या लग्गेआ हा कि मेरा कोई इत्थै अपनापन जां मिगी कोई दोस्त निं लब्भेआ हा इत्थै ते में इंया डरी डरी नेईं कल्ली कल्ली नेईं फिरदी ही वट् फिर बी जेह्के इक्क दौ ऐसे दोस्त थ्होए ते उंदे कन्नै मेरियां ऐसियां यादां हैन जेह्ड़ियां अज्ज में तुं'दे कन्नै सांझा करन लगी आं पैह्लें जेह्की तां मेरी इक्क दोस्त ही ते ओह् जेह्की तां बड़ी मेरे आह्ले लेखा शर्मिली ही ते शर्म शर्मीली ही ते रौहंदी इंया चुप्प चुप्प करियै गै ते में उसी जेह्का तां अपनी कंपनी दा कंपनी जेल्लै दित्ती ते अस केह् करदे हे कि जिसलै बी कोई साढ़ी क्लास नेईं होंदी ही ते अस सिद्धे दौड़ियै कैंटीन जंदे हे कैंटीन जंदे ही उत्थै जंदे गै अस समोसे खंदे हे ते समोसे खाइयै ते साढ़ियां एह् गल्लां हियां मतलब उत्थै गै समोसे तां हर कोई खंदा ऐ वट् जेह्की मेरे कोल मैमोरी ऐ इसी अं'ऊ सनान्नी आं समोसे ते खाने निं सिर्फ असें इक्क दूऐ दे चोरी बी करदे हे अस पैह्ली गल्ल इयै ही साढ़े कोल ते नुहाड़े बाद साढ़े कोल जेह्ड़ियां यादां ऐ न अस जेह्के तां कोई बी कॉलेज़ दा कोई बी ध्यार जां कोई बी किश तां उसी अस जेह्के तां बड़े धूमधाम कन्नै बनांदे हे ते अस जेह्ड़े बड़े छप्पियै बौहंदे हे पिच्छें ते छप्पियै बौह्ने कन्नै साढ़ा केह् होंदा कि अस जेह्के तां गल्लां करदे रौहंदे हे ते इनें गल्लें परा असेंगी बड़ियां गालीं बज्जी दियां ते साढ़े जेह्के मास्टर हे ओह् बड़े नाराज़ रौहंदे हे साढ़े कन्नै ते अस छप्पियै पिच्छें गल्लां करदे हे ते भी जेह्का हा ते नुहाड़े बाद इक्क गल्ल होर बी ऐ ते अस जेह्के क्लॉसे बिच बौंहदे हे ते क्लॉसे च बेहियै मास्टर असेंगी पढ़ा दे होंदे हे ते अस जेह्के तां कॉपियें पर लिखी लिखी गल्ल करा दे होंदे हे जेल्लै ओह् कॉपियें पर लिखदे कम्म करदे पकड़े गे हे असेंगी ते भी तुस ते सोची गै सकदे ओ कि साढ़ी कैसी हालत होई होनी मास्टरै असेंगी क्लॉसै चा बाहर कड्ढी ओड़ेआ ते भी जेह्का असेंगी बड़ी असें शर्म मसूस कीती ते ओह् गल्लां भाएं जिन्नी होई जा अस भुल्ली निं सकनेआं उनेंगी नुहाड़े बाद जेह्के तां असें जेह्के तां इक्क दौ बारी केह् कीता के क्लॉसां बी मिस कीती दियां दो बारी कीतियां छड़ियां ते उनें क्लॉसें गी केह् करना असें कि छप्पियै बेही रौह्ना कैंटीन च ते कैंटीन च समोसे ते भी बाद च चेता आया कि समोसे जेल्लै बाद च बनाना पौंदे ना ते ओह् जादा मिट्ठे होंदे न ते साढ़े जेह्के कॉलेज़ दियां साढ़ियां जेह्कियां ते स्हेई जेह्ड़ियां यादां न ओह् किन्नियां सनांऽ तुसेंगी कुदै मरूद खा दे होने आं ते कुदै किश करा नै होन्ने आं ते कुदै किश करा दे होन्ने आं हून तां जमाना चलेआ फोन दा कोई किश दा ते कोई किश दा थे इत्थै जेह्ड़े जागत् न ते उंदा फोन हर टाईम दिखदे रौह्ने आं मगर जेह्ड़े कॉलेज जाइयै सामनै सामनै दिक्खने आं ओह् बड़ी जेह्की तां बड़ी स्हेई गल्ल होंदी ऐ ते बड़ियां स्हेई यादां होंदियां न ते असें एह् दिक्खेआ कॉलेज़ जाइयै जेह्के तां असेंगी बड़े स्हेई दोस्त थ्होए उनें दोस्तें ते जेह्का असेंगी बड़े स्हेई शिक्षा दित्ती ऐसा म्हौल दित्ता ते उस म्हौल जेह्के तां अस फिट होई गे हून असें केह् करना कि अग्गै बी जेह्का अपने दोस्तें गी आक्खे दा ते